ओना तऽ आइ काल्हि जे छै से अहाँके ई तीसरा चौथाके बच्चासे भी करायल जाइ छै ड्राइंग ओइसँ की होइ छै अहाँके बच्चाके जानकारी मिलय छै कि जे हम केनाकए पेन्टिंग कए सकय छी केना पेंटिंगके भरि सकय छी कोनो जेना कि कला सीखय छै घोड़े बनबय लए दए देलक कोनो चीजके पेन्टिंग करय लए दए देलक तऽ ओइसँ बच्चाके जानकारी होइ छै जे हमहूँ किछु सीखय छी आओर ओना तऽ अहाँके कमसँ कम पचमा छठा तकके से बच्चाके देना चाही लेकिन आइ काल्हि जे छै से दूए तीन क्लाससँ ओकरा पेन्टिंग करयके लेल किताबमे देले रहय छै ओहीसँ जे छै पैंट लए कऽ पेन्ट करैलए सिखायल जाइ छै आओर बच्चासब ओ खुशीसँ करय छै ओ एत्ते सब सबटा जे छै से पढ़यमे मोन लागय छै बच्चा सब बढ़िआँसँ पढ़य छै की उ पेंटिंग करय मे बहुत बच्चाके शुरूसँ देखलहुँ जे कोन चीजमे ओकरा रूचि छै बच्चाके सब बच्चाके ओइ सबमे मोन लागय छै अपन पढ़यमे आओर ओइ साथ साथ अपन चित्र सब भी बनाबय लए सीख जाइ छै पेन्टिंग करय लए सीख लै छै ई एक तरहके एकटा कला भए जाइ छै ओ ओइसँ बच्चाके मोन लागय छै आगू चलिकऽ कऽ कोनो चीज पेन्टो कए कऽ बेच सकैये उहोमे भए जाइ छै तऽ ओ जे छै हम तऽ हँ दू तीन क्लासके बच्चासँ ओना तऽ दू क्लासके बच्चासँ के जी येसँ शुरू रहय छै आइ काल्हि पेन्टिंग देल रहय छै रहय अथीमे किताबमे ओहीसँ ओकरासँ तऽ अथी कट पेन्सिलसँ भरायल जाइ छै फिर ओकर रङ्ग भी आबय छै पेन्ट करयवला ओइसँ भरायल जाइ छै बच्चाके सिखायल जाइ छै तऽ आओर बच्चा सीखय छै आओर बच्चाके ओइसँ आओर जागरुक होइ छै बढ़िआँ पढ़यमे मोन लागय छै उत्साह बढ़य छै कि हम यही बनेलहुँ ई नीक लागल हमरा आओर इएह सब करयमे तऽ बच्चाके मोन लागय छै